जी हाँ मेरा पहला प्रोडक्ट मोबाइल चार्जर था यह मोबाइल चार्जर मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें मेरा फ़ोन बहुत ही जल्दी एवं आसान तरीक़े से चार्ज हो जाता है पहले मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ही ड्रेन हो जाती थी परंतु जब से मैंने ये न्यू टर्बो पावर का नया चार्जर लिया हुआ है तब से मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ही अच्छी चलती है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना हइ मेरी फ़ोन की बैटरी जल्दी उतरती है